جب ہم شادی کا پارٹی کا بڑا پروگرام کرتے ہیں تو ہم پانی کا ٹینکر بک کرتے ہیں جس سے ہمیں ہمارے پروگرام میں پانی کی سہولیت مل جاتی ہے اور سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور سارے کام جیسے کھانا بھی اُسی سے بن جاتا ہے اور سب لوگوں کے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اور ہم برات گھر کو کر لیتے ہیں تو ہم ساری سہولیت برات گھر میں ہی مل جاتی ہے اور ہم اپنا کوئی نجی پروگرام کرتے ہیں تو پانی کا ٹینکر بک کر کے ساری سہولیت مل جاتی ہے